जियां अस रुट्टी बनाने दी गल्ल करने आं रुट्टी बनाने च दिक्खेआ जा ते साढ़े अपने डोगरी च जि'यां सब्जी बनानी होऐ ओह् थोह्ड़ी जादै मुश्कल ऐ अगर भत्त बनाना होऐ ओह् थोह्ड़ा आसान ऐ ओह्दे आस्तै जादै मती जाच नेईं चाहिदी ऐ ठीक ऐ चौल बनाना सिर्फ पानी गर्म करियै ओह्दे पाने ते गर्म करियै कड्ढने ओह्दे बनी जंदे जल्दी लेकिन जेह्ड़े सब्जी बनानी ओह्दे आस्तै बड़ा किश करना पौंदा बड़ा टाईम लग्गी जंदा उसी सिक्खने गी बैसे मेरी अपनी जिंद जिंदगी च मिगी ते मेरे आस्तै ते किश मुश्कल ते ऐ निं ऐ कुकिंग करना रुट्टी बनाना जां कोई बी चीज़ बनाना मतियां सारियां चीज़ां ऐसियां होंदियां जेह्ड़ियां बनाना थोह्ड़ियां मुश्कल उ'नेंईं बनाने ईं काफी टैम लग्गी जंदा